आं उन्दै समाव उन्दै समनिफ्राय दासिमाव जोबोद मोजां मोनो खाबादि खेला गेलेनो आरो आं गेलेनोबो जोबोद गोसो जायो आरो आं गेलेयोबो आं खाबादि खेला गेलेनानै मोजां मोनो खाबादि खेला गेलेनो आं मोजां मोनो आरो आं गासिबो खेलाफोरखौनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला खेला गेलेनानै आं जोबोद देहाखौ स्ट्रं लाखिनो हायो खेला गेलेनायाव बयबो थुलुंगा होब्ला बयबो गोसो जायो आरो गेलेनानैबो स्ट्रं जायो बयनिबो थाखाय मोजां आरो खेला गेलेनानै आं उन्दै समनिफ्राय खाबादि खेलाखौ गेलेनानै मोजां मोनबोदोंमोन आरो बयबो दासिमबो गेलेनानै मोजां मोननांगौ आं मोजां मोनो आरो नोंसोरबो मोजां मोन खेला गेलेनानै आरो गासिबो सुबुंफ्रानो खेला गेलेनायखौ गेलेनो बानो नाङा आरो गासिबो मोजां मोननांगौ गोसो होनांगौ